सुबह सुबह पहिने तऽ हमहूँ आर्मीके ट्रेनिंग करैत रहलियै लेकिन आर्मीके ट्रेनिंग करिते करिते हमहूँ पहिने दौड़ैत रहलियै दौड़लासँ बहुत शरीर हेल्दी भी रहैत छै स्वस्थ भी रहैत छै कमर लचीला होइत छै बहुत अच्छा भी हुअ लगैत छै महसूस होइत छै बहुत अच्छा बहुत अच्छा महसूस होइत छै हमसभ आदमीके दौड़यके चाही जरूरी ना हइ सरकारी नौकरी चाही हमरा जरूरी ई हइ की दौड़लासँ भी खूनके सफाइ भी होइत छै खून भी खून शरीरमे भी ताकत मिलैत छै कमरमे भी ताकत मिलैत छै गोरमे भी ताकत मिलैत छै बहुत सुबह सुबह उठलोसँ भी माइंडो फ्रेश रहैत छै मतलब कि सुबह सुबह दौड़लासँ बहुत अच्छा होइत छै बहुत बहुत अच्छा दौड़ेहेके चाही आदमीके ओ दौड़लासँ तऽ बहुत सुर शरीरमे स्वस्थी अबैत छै गोर हाथके हड्डी मजबूत होइत छै हर आदमीके हम तऽ इएह कहैत छी दौड़य लागी सुबह सुबह उठू सुबह सुबह कसरत करू कसरत करब तऽ बहुत अच्छा रहत अहीँके शरीर हइ अहीँके गोर हइ अहीँके हाथ हइ दौड़ब तऽ बहुत फायदा मिलत शरीरमे बहुत दिन जीअब जीलासँ बहुत अच्छा होइत छै तऽ इएह हमसभ कहैत छी सभगोटाए दौड़ू सभगोटाए विचारू